मां अॻिए साल ॾीआरीअ में जाम ख़ुशि थी करे सभिनि घर वारनि सां गॾ हेठि फ़टाका ॿारनि ऐं हेठि जो ॾीआरीअ जो सुठो नज़ारो ॾिसणु वयमि ॾीयारी जे शाम जो सभई नवां कपिड़ा पाए लक्ष्मीअ जी पूजा करे हिक ॿिए खे मिठाई खाराए खर्ची ॾेई ख़ुशि थी करे सभई हेठि लथासीं उन ॾींहुं मां नई साड़ी पाती हुई थोरो ई अॻियां पंधि करे वयासीं त मुंहिंजे पेर में वॾो पथरु अची वियो ऐं साड़ी बि पेर में अटकी पई ऐं मां सिधो हेठि पट ते किड़ी पियसि त सभु आसे पासे वारा माण्हूं जमा थी विया ऐं अची करे मूंखे उथारियऊं ऐं कुर्सी खणी आया ऐं उन कुर्सीअ ते वेहारियऊं ऐं पाणी पिआरियऊं ऐं मूंखे अखि जे मथां लॻो हो अखि जे मथां खून पियो निकरे त हिकु माई ॾुकंदी ॾुकंदी वई ऐं घर मां हेड खणी आई ऐं हेड लॻाईं त महिरबानी भॻवान जी दया सां खून त बंदि थी वियो ऐं मूंखे चयूं तूं हुते कुर्सीअ ते वेह आराम सां वेह पाणीअ गिलास ॾिनऊं पाणी पी चिंता न कर तूं काई ख़ुशि थी ऐं मूंखे सभिनी मिली करे ॾीयारीअ जूं वाधायूं ॾिनऊं चऊं ख़ुशि थी नाराज़ न थी कुझु बि न थियो आहे लक्ष्मी माता सभु मुंहिंजो सुठो कयईं भग लक्ष्मी माता मुंहिंजी पति रखी हाली त खिल मां दिलि थी वई